देखियौ हर आदमी कऽ अपन अपन इक्छुक होइत छै केओ आदमी खेल समाचारसँ बेसी जुड़ल रहैत छथि केओ आदमीके आर्थिक समाचारसँ बेसी रहैत छनि लेकिन जहाँ तक हमर गप कयल जाय तऽ हम जे छै से राजनीतिसँ बेसी इन्टरेस्टेड रहैत छी हम राजनीति समाचार जे छै से बेसीसँ बेसी पढ़ऽ चाहैत छी आ पढ़ैत छी किएकि हमरा राजनीतिमे कनि बेसी रूचि अछि आओर ओहिमे अधिकसँ अधिक समय हम जे छै से चाहे न्यूज पेपर हुअ आ कि टी वी चैनल कोनो हुअ तऽ ओहिमे हम जे छै से राजनीतिक न्यूज बेसी देखलहुँ बेसी सुनलहुँ आओर पढ़ बेसी पढ़ैके चेष्टा कयलहुँ बुझलहुँ दोसर गप रहि गेल खेल तऽ खेलो समाचार जे छै से देखलहुँ समय समय पर खेलो समाचार देखैत छी लेकिन यदि अधिकसँ अधिक यदि हम इक्छुक छी तऽ ओ राजनीतिसँ जादा इक्छुक छी आओर राजनीति समाचार हम बेसीसँ बेसी देखऽ चाहलहुँ किएक तऽ एहिमे देश कऽ विभिन्न तरह कऽ राजनीतिक हालचाल देशके विभिन्न तरह कऽ बात विचारके बारेमे जे छै से पता चलैत छै तऽ कोशिश कयलहुँ हम जे बेसीसँ बेसी राजनीति जे छै से हम बेसी पढ़ैके चेष्टा करैत छी तैँ बेसी पढ़ैत छी